आंखौ गाबहोनाय सल'मा आरो धरनिधर औवारिनि मैहुर सल'मा बियो मानास ओनसोलनि हाग्रानि खाथि खाला रायजोयाव जानाय सुबुंफोरनि थाखाय आरो बियो सल'माया ओमफ्रायो बेयावहाय ददेरे आरो गल' होननाय सासे गल'आ सासे सेंग्रा आरो ददेरेया सासे सिख्लामोन ददेरेया गल'खौ जोबोर मोजां मोनोमोन आरो बियो जोबोर मोजां मोनोमोन नाथाय गल'आ बिबायदि मैहुर खालामग्रामोन आरो गल'आ ओमफ्रायो ददेरेया बिखौ मोजां मोनो नालाय नाथाय बिनि बिफाया होयामोन आरो बियो दुखु मोननायजों बियो गाबदोंमोन आरो ददेरेया दुखु मोननानै गाबदोंमोन बिफानि बादा होनायखौ लासआव बिसोरो थैहैदोंमोन आरो सानैबो आं बेखौनो बेनो आंनि गोसोआव आबेगारि बिबायदि दुखु मोननाय खालामदों आरो